मैंने ऑनलाइन एक ओह इंडेक्सन बुलाया था जिसे चलाने काफ़ी बिजली की खपत होती है और उसमें मेरा बिल भी काफ़ी ज़्यादा आता है और कई बार कई बर्तन नहीं चल पाते हैं उसमें जैसे और उसमें बुलाया उसके कहीं कहीं बटन काम भी नहीं करते कभी कभी और एक दम चलते चलते बंद हो जाता है और कभी कभी पकड़ छोड़ करता है उसमें कभी आपको कुछ बर्तन रखते हैं और पता चला कि कभी कभी वह उसको इस वाला नहीं कर पाता वह बर्तन वह इंडेक्सन इसमें वह बायर भी कभी कभी एक बार वायर टूट गया उसमें करंट लगने का डर लगता है जल गया उसमें से करंट लगने का डर लगता है और मेरा काफ़ी बिल आने लगा जब से मैं इंडेक्सन यूज कर रहा हूँ उससे मेरा बिल काफ़ी आने लगा है मेरा काफ़ी अपने पाॅकेट मनी पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है उससे